बाक्सा जिल्ला होननानै बुङोब्ला बे बाक्सायाव गोबां हारि हारिसा थायो बायदि राव हारिमुनि मानसि थायो दा जों बर' हिसाबै ओ बेहाय बैसागु फोरबोखो फालियो बैसागोआ जोंनि हारिनि मोनसे गाहाय फोरबो सिनस्रि होननानै बुंजायो बैसागोनि गेजेरजोंनो बे बैसागो फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि मोनसे ओ गासै सिनायथिया नुसारो होननानै जों साननो हायो मानो होनना बुङोब्ला ओ बे गोदोनि आजै आजौमोननि आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो रोजा रोजा बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोदों ओ बे फोरबोआव जोङो गिबियावनो मा खालामनाय जायो शतनि जोबथा जोबथासानखालि ओ बे जोबथा संख्रान्थिखालि जों मा खालामनाय जायो ओ मोसौखौ थुखैयो ओ मोसौखौ ओ खाथिनि बिलोआव दैमायाव लांनानै जोङो बिसोरखौ मा खालामो बायदि बायदि गाबनि फोथा गानहोनानै ओ बायदि बायदि माला गानहोनानै बिनि गङाव थाव आरि बायदिसिना फोननानै ओ बेखौ मोजाङै देलायनाय जायो आरो देलायनानै जोंनि खाथियाव थानाय फुख्रि बिलो दैमा दैसाफोराव लांनानै ओ बेखौ थुखैनाय जायो ओ बे थुखैनाय समाव जोङो ओ मोनसे मेथाइ रोजाबो ओ बे मेथाइआ जाबाय लाव जा फान्थाव जा ओ नोमफा हायथा नोमा गायदे नों जा गेदेर गोलाव ओ बिदिहाय मोनसे मेथाइ रोजाबनानै ओ जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो बे बे समाव जोङो मा खालामो लाव फान्थाव आ हालदै ओ बिदिहाय बिनिनो बिखो जोङो दुलुरहाय बायदि बायदि ओ सिदा सिदा हानानै फिसा फिसा माबा हानानै बेखौ थेंगलजों औवानि बानायनाय बै ओ थेंगलजों मानि बेखौ माला सुनाय जायो बायदि बायदि गाबनि समायना रमायना माला सुनाय जायो आरो बेहाय माला सुखांनानै जिखिनि आद्रा थानाय लाव फान्थाव हालदै ओ बिनिफ्राय बै दिग्लु लुथि दिग्लु लुथि होननाय बिनि बिलाइ ओ गांग्रि खबनि बिलाइ ओ बेफोरखौबो होफानानै जों मा खालामो मोसौनियाव सारै सारै ओ बेखौ ओ थुखैनाय जायो बे मोनसे फोरबो बे थुखैनाय बेलायाव जोङो ओ माखासे मानि मोसौफोरखो जहाय लांनानै थुखैयो आर हयथबा खायसे मानि न'से न'नैजों लोगो नांनानै फुख्रि बिलोआवबो ओ मोसौखौ थुखैनाय ओ जों नुयो ओ गोदो समाव मा खालामोमोन बै मोसौ खानाय जिथु फागा बा रसा बेखौ फाथोजों ओ माने बानायनाय जायोमोन न'नि फाथोखो माने ओ बेखौ ओ सारनानै ओ मोसौ खानाय जायोमोन बोसोराव बिसोरनो ओ बै ओ बैसागो ओ गोदान बोसोरावनो बे गोजाम फागाखौ लांनानै मा खालामोमोन ओ ओइ दैमाफोराव बेखौ माने ओ खाज्रायनानै खानानै गोलाव रसा खानानै मोनसे ओ दैमाखो मानि हिफारिफोर माबाना दोननाय जायोमोन आरो बिनि थांखिया हयथ' मोनसे खौसेथिनि नेरसोनबायदिमोन नामा बिनिबो फागा बिनिबो फागा ओरै माने ओ जमा खालामनानै बिखौ माने दोंसे रसायाव लाना फैयोमोन आरो हयथ' दोंसे बेंदोंनि गेजेरजों मानसिखो न'खरखौ जोंनि सयसायटिखौ बोननायनि हयथ' बे नेरसोन महरै ओ बेखो दिन्थिनाय जायोमोन होननानै साननायनि मोनसे ओ खाबु दङ आर बिनि अनगायैबो बैसागु फोरबोआ ओ बैसागनि द' खालारहालागि सोलियो मोसौ बैसागोनि उनाव मानसि बैसागो फैयो मानसि बैसागोआव जोङो मा खालामो ओ फुङावनो दुगै लोबै ओ गानै जोमै गावनि आर'नाइ दख'ना बायदि बायदिखो लानानै गावनि हारिनि ओ नेरसोननि नेरसोनखौ दिन्थिनाय बायदि बायदि गानग्रा जोमग्राखौ गाननानै जों मा खालामो ओ गावनिख्रुइ देरसिनखो जोङो सिबियो गावनि बिमा बिफाखो खुलुमो गावनिख्रुइ देरसिनखो बोसोराव जालांनाय गासैबो दाय दसनि थाखाय निमाहा बिनानै गोदान बोसोरखौ बरायनानै जिहेथु असमिया जोंनि बर' समाजनि थाखाय बा बाक्सा जिल्लानि थाखाय बैसागो बोथोरासो जिहेथु गोदान बोसोर होननानै गोदोनिफ्राय जों फोथायदोंमोन बा दाबो हयथ' फोथायो बेखो जों गोदान बोसोर हिसाबै बरायोनालाय ओ गासिबो दाय दसा जाहाथे दाय दसखो निमाहा होनानै जोंनिख्रुइ रासिनफोरा बैसो गोरासिनफोरा जोंनिख्रुइ गोरोंफोरा गुनि गियानिफोरा जाहाथे जोंनो ओ बोर सारस्रियो इयुनाव दावगा लांनायनि मोजां जानायनि ओ बिखो आसा थिनानै बिथांमोनखो गेदेर गोलावफोरखो जों खुलुमनाय जायोमोन ओ बियो न'खरनिल' नङा गामियाव जिमान गेदेर गोलावफोर दङ बाय बाहागिफोर दङ बिसोरनाव थांनानै जोङो ओ बोर बिहैनाय जायो गावनि दाय दसनि थाखाय निमाहा बिनाय जायो आरो इयुनाव जाहाथे जों दावगा लांनो हायो बिनि थाखाय ओ बिथांमोननिफ्राय बोर बिनाय जायो बे जाबाय मानसि बैसागु थांबाय आरो बिनि उनाव जिखिनि बैसागो थायो द' खालारहालागि बे बैसागोआव जों मा खालामो ओ बायदि बायदि मोसानाय हानजा ओ गामियावनो ओ खाम सिफुं लानानै जोङो बैसागो मोसायो ओ बहाबा ओ मोननै मोनथाम गामि लोगो नांनाबो हानजा जायो बहाबा गंसेयावनो मोननै मोनथाम ग्रुपबो जायो हानजा जायो बिदिहाय जोङो हानजा हानजा खाम सिफुं लानानै सेरजा लानानै जोङो न'खर न'खर ओ मागियो बे मागिनाय समाव न'खरनि बिगोमाफोरा अननानै जोंनो ओ जि हरो बिखोनो ओ जोंनो हरोमोन अरथाथ जों बिहैबाय आरो बिथांमोनहानो जोंनो ओ होबाय आरो बे बिना होनायखो बिहु एबा बिना होनाय होननानै ओ जाहा पन्दितफोरा बुंदों गतिके बिनाय आरो होनाय बे बुस्थुआ ओ बेहाय माने सरजाबनानै दङ बे मोननैया सोमोन्दो दङ दा बिदिहायनो जे बैसागो फोरबोआव जोङो गथै जिल्लायावनो बाक्सा जिल्लायावनो जोङो माने बेखो ओ फालियो ओ बे बैसागो नङाब्ला जोंहा माने जोंनि हारिनि जिहेथु सिनायथि बे सिनायथिया फैया आर आथिखालाव गोदान मुगायाव मा खालामो जोङो न'खर न'खर मागिनायाथ' थायोयानो बिनि अनगायैबो ओ प्रयथेक गामियावनो बा ओनसोलावनो मा खालामो जोङो गंनै गंथाम गामि लोगो नांनानै बा खायसेयाव गामि गेदेर गामिफोरा गंसे गामियाव मा खालामो बैसागो फोरबोखौ जोङो ओ फैसालि बानायनानै मनस' बानायनानै जों आथिखालाव खुंनो लादों बे जाबाय मोनसे ओ गोदान सिसटेमाव फैबाय बियो मोनसे दा थेवबो जोङो बिखो बैसागो हिसाबैनो फालियो बे फांसन जायो मोसानाय जायो बादायलायनाय जायो मेथाइ रोजाबनाय जायो बोराइ बेनथ'फोरखो लाबोनानै जों बेहाय ओ माहोनो बेखो माने बिथांमोनखो सिबिनाय जायो आरो बे मानसि बैसागुआवनो जोंहा मोनसे दं मा खुंखा जानाय गोखा जानाय बे गोखा जानायाबो दं जोंहा बहयथे ओ न'खराव जानायजों लोगोसे ओ बाय बाहागिफोरखो न'खरनि खाथि खालानि मानसिफोरखो लिंहरनानै बे गोसा गोखा जानायनि गेजेरजों जों ओरैबायदि मोनसे खौरां होयो जे जों अनलायनानै दङ जों गोरोबनानै दङ बा जों गोरोबनानै थानांगोन बे मोनसे गोदान मेसेज गोदान बोसोराव ओ गोदान रादाब ओ बिलायो होननानै जों सानो गतिके बाक्सायाव ओ बे फोरबोआ जोबोद ओ मोजाङै मानि फालिजायो